ہم لوگ بہت شوق سے نعت ات گاتے ہیں اور پندرہ اگست میں دیش بھکتی گیت ات گاتے ہیں کوئی بھاشن وسن کرتا ہے کوئی اسپیچ کرتا ہے ہم لوگ جلسہ میں جو ہے تلاوت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اور نعت ات پڑھتے ہیں اس میں جو بہت دور دور سے جو حافظ جاتے ہیں عالم آتے ہیں ان سب جو سنتے ہیں ہم لوگ کو تلاوت بیان نعت وہ سب جو ہم لوگ کو بہت زیادہ ہی تعریف کرتے ہیں اور او سب ہم لوگ کو جو گفٹ دیتے ہیں بہت اچھا سے گفٹ دیتے ہیں بہت زیادہ ہم لوگ کے گاؤں میں لوگ کے سامنے میں دیتے ہیں بہت تعریف کرتے ہیں اور ہم لوگ جو پندرہ اگست میں دیش بھکتی گیت آر جو گاتے ہیں وہاں پہ کوچنگ کے مطلب بہت زیادہ بچہ رہتا ہے اس کے سامنے میں ہم لوگ کو کرنا پڑتا ہے اور گاؤں کا بھی بہت زیادہ ہی لوگ رہتے ہیں اس کے پاس اس اس کے آگے میں مطلب کھڑے ہو کو بولنا پڑتا ہے وہ سب جو بیٹھ کے سنتے ہیں اور اچھے سے جو اس سب جو تالی ولی اور اچھا سے بجاتے ہیں ہم لوگ کو جو میڈل ووڈل پہناتے ہیں تو ہم لوگ فوٹو ووٹو جو ہے کھنچواتے ہیں اور ہم لوگ جو مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ حافظ ار جو آتا ہے تو ہم لوگ کو بہت زیادہ ہی تعریف کر کے جاتے ہیں اور ان لوگ بول کے جاتے ہیں جو یہ سب بچی بہت آگے جائے گی بہت اچھا سے پڑھتی ہے اور یہ سب بچی کو جو نا اچھا سے پڑھائیے گا بہت اچھا سے محنت کیجیے اور اس سب کو بہت اچھا سے پڑھائیے اور وہ سب ہم لوگ گا کر اس کے سامنے پھر سے گاتے ہیں وہ سن کر چلے جاتے ہیں اس سب جو پھر سے ہم لوگ کو انعام دے کے جاتے ہیں اور وہ سب بولتے ہیں بچی تم لوگ بہت اچھا سے پڑھا کرو تم لوگ بہت زیادہ آگے جائے گی